हम हम अपने विद्यालय में इंडिपेंडेंस सोप गणतंत्र दिवस बहुत धूम धाम से हर एक साल मनाया करते हैं जिसमें शिक्षक अविभावक एवं छात्रों को विशेष तौर पर इनभाइट करते हैं और शहर में गाँव कस्बे में प्रभात फेरी के द्वारा प्रचार प्रसार और समा परजार प्रसार और उसको

बच्चों को प्रोत्साहित भी किया जाता है बच्चों को गन्म गनमान व्यक्ति के द्वारा प्रोत्साहित भी किया जाता है कि देखो हमारे अभिभावक हमारे गाँव के जो अतिथि हैं या गुणवान व्यक्ति है किस प्रकार समाज को आगे बढ़े हमारे नेता लोग किस प्रकार आगे बढ़े उस चीज़ को परदक्षित करते हुए बच्चों को यह शिक्षा दी जाती है भाषण लोकगीत प्रभात फेरी और समाज के जो हो रहे हैं घटनाक्रम के द्वारा परलक्षित करते हैं जिससे हमारे नेताजी कैसे थे हमारे महात्मा गाँधी कैसे थे हमारे सुभाष चंद्र बॉस कैसे थे और हमारे जितने भी आज़ादी में क्या क्या योगदान दिए उसके बारे में उनको हम जानकारी देते हैं जिससे बच्चे प्रभावित हो जाते हैं उसी के बारे में हमको ज़्यादा फोक और कुछ अपने इस्कूल के बारे में भी उनसे जानकारी ले लेते हैं कि मेरे मैं मुझ में अगर कुछ कमी है तो वह भी हमको परलक्षित कर दें अच्छा ही हो तो ठीक है बुरा ही हो भी तो भी है तो